मेरे क्षेत्र में तीन इस्कूल इन्टर कॉलेज हैं जिनका नाम बी बी एम इन्टर कॉलेज जनता इन्टर कॉलेज विशाला देवी इन्टर कॉलेज और कई जो है प्राइवेट इस्कूल्स हैं जिनमें पढ़ाई अच्छी तरीके से होती है और विश्वविद्यालय यहाँ है नहीं लखनऊ में विश्वविद्यालय हैं जिनकी दूरी यहाँ से बावन किलोमीटर है और जो भी यहाँ विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज हैं तीन जिनमें परीक्षा और पढ़ाई दोनों अच्छी होती हैं जिनका मुख्य उद्देश्य बच्चों के भविष्य को लेकर काफ़ी सक्रियता बनाए रखते हैं और प्राइवेट वाले भी अपनी वैन और बसें लगाए हैं जिनकी मुख्य विशेषता ये है कि वो पढ़ाई पे बच्चों का विशेष ध्यान रखते हैं जिनका मुख्य उद्देश्य पढ़ाई है और बच्चों के शिक्षा पे निर्धारित हैं वो और जो डिग्री कॉलेज हैं यहाँ तीन उनकी भी व्यवस्था ठीक है इन्टर कॉलेज में भी टीचर समय से आते हैं जिनकी व्यवस्था यहाँ के स्थानीय लोगों को काफ़ी पसंद आती है यहाँ विश्वविद्यालय है नहीं यहाँ से बावन किलोमीटर की दूरी पर विश्वविद्यालय है जो कि यहाँ से साधन बस से है या मैज़िक से जाना पड़ता है बच्चों के लिए जाने में बहुत दिक्कत यहाँ से होती है सार्वजनिक प्राइवेट इस्कूल वाले यहाँ टेक्नोलॉजी के मामले में थोड़ा ठीक हैं जिनकी विशेषता ये है कि वो अपने बच्चों पर बहुत विशेष ध्यान रखते हैं अतएव उनकी परीक्षा पर ज़्यादा जोर देते हैं जिनका मुख्य उद्देश्य है बच्चों के भविष्य को सुधारना यहाँ के डिग्री कॉलेज हैं उनका भी यही सिस्टम है कि जो बच्चे वहाँ जाते हैं उनको विशेष पढ़ाई में रुचि रखते हैं जिनका मुख्य उद्देश्य बच्चों के भविष्य को लेकर उज्जवल बनाए रखने की है यहाँ इन्टर कॉलेज हैं वहाँ के टीचर भी बहुत अच्छे तरीके से बच्चों का ध्यान रखते हैं जिनका मुख्य उद्देश्य बच्चों के प्रति उनकी संवेदनशीलता और उनके भविष्य पर भविष्य को बनाए रखने में उनकी मुख्य भूमिका रहती है इसलिए बच्चों के भविष्य को लेकर वो लोग समय से इस्कूल आते हैं समय से बच्चों को परि विधिवत उन पर जो अंकुश लगाते हैं कि ये बच्चे हमारे यहाँ आते हैं पढ़ने में आगे रहें अतः हम लोगों को यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में किसी को कोई भी ऐसी शिकायत नहीं है जिससे बच्चों का भविष्य ना सुधरे बच्चों के भविष्य को लेकर वो लोग काफ़ी संतुष्ट रहे उनके परिजनों को संतुष्ट रखते हैं जिनमें उनकी कोई शिकायत ऐसी नहीं आती है जिससे बच्चों का कोई अनहित हो हमारे यहाँ प्राइवेट इस्कूल के टीचर बहुत अच्छी तरीके समय से आते हैं जिनका समय से हम लोग काफ़ी ध्यान देते हैं अतएव यहाँ जो ये बी बी एम इन्टर कॉलेज है उनके भी छात्र शिक्षक जो है समय से अपने आते हैं यहाँ तीन प्राइमरी पाठशाला इस्कूल हैं जिनके भी टीचर अपने समय से आते हैं औ समय से बच्चों को अपने बुलाते हैं समय से छुट्टी देते हैं समय से उनका मार्गदर्शक करते हैं यहाँ से सब बच्चे जितने भी जाते हैं पढ़ के वो कुछ ना कुछ आगे की सोच के चलते हैं जे जो मास्टर यहाँ आते हैं समय से वो भी बच्चों का विशेष ध्यान रखते हैं जिनकी मुख्य जिनका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि बच्चों को हम अपने अच्छी शिक्षा दें अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था दें अच्छा समय से उनको शिक्षा सम् शिक्षा समझाएँ कि पढ़ना है इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है सारे बच्चे उनकी अपेक्षाओं पर खड़े उतरते हैं जिनका यहाँ क्षेत्र में कहीं पर कोई भी विरोध नहीं होता है इसलिए टेक्नोलॉजी के मामले में हमारा क्षेत्र अभी बहुत पीछे है यहाँ टेक्नोलॉजी बहुत कम है हलांकि यहाँ के मास्टर प्रयासरत हैं कि टेक्नोलॉजी जितनी से जित ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो अपने कार्य को तत्पर में लाएँ क्योंकि वो जो चाहते हैं कि जितनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी बच्चों का भविष्य उतना ही अच्छा और सुघड़ होएगा यहाँ पर दो चार चीज़ों की कमी है जिसमें बच्चों को थोड़ी दिक्कत होती है मेन चीज़ ये है कि बच्चे यहाँ के इस्कूल तो जाते हैं लेकिन समय से ना पहुँच करके थोड़ा लेट पहुँचते हैं